एकबार हम जो है अपने रिलेसन में अपने परिवार के साथ शादी में गए थे वहाँ पर जो है शादी में जाने के बाद हम ही लोग को पूरा किचन का भार देखना पड़ा हमें और हमारी देवरानी को वहाँ पर जो है कि पहले सुबह सुबह उठना नहा धोकर के हम लोग किचन देखने लगे हम और हमारी देवरानी जो है तो वहाँ पर हमने बनाया चावल दाल कढ़ी बारा फुलौरी और पूरी कचौरी इतना चीज़ हम लोग जो है उसमें बनाएँ और बहुत अच्छा लगा मिल कर बनाने में जैसे में चावल बनाएँ पहले जो है कि हम लोग गैस को जला दिए गल जला करके उसपर जो है अधहन रख दिए मतलब पानी में कुकर चला दिए कुकर में जो है पहले पानी डाल दिए पानी डालने के बाद जो है कि उसमें वह चावल डाल दिए चावल डालकर के कूकर बंद कर दिए जब वह दो सिटी दे दिया तो उसको उतार दिए उतार करके तुरंत पलट करके और तुरंत जो है उसे हम दाल दाल के लिए चढ़ा दिए और दाल चढ़ गया और उसमें हमारी देवरानी भी साथ दे रही थी तब से जो है कि हम जब दाल के लिए कूकर चढ़ा दे रहे थे तब से वह जो है फिर अपना दाल धो दी दाल में हम लोगों ने पहले दाल को डाला पहले पानी डाला कूकर में फिर दाल डाला फिर उसमें हल्दी उल्दी हल्दी मिर्चा नमक डालकर के बंद कर दिया और जो है कि जब कुछ देर बाद जो है दो सिटी दे दिया कूकर तीन सिटी दे दिया तो उतारे हमने और उसके बाद उसे ये टमाटर से प्याज पहले पहले कढ़ाई चढ़ाई फिर उसमें तेल डाला और जीरा मिर्चा ये सब डालकर के पहले फिर प्याज का तड़का दिया तड़का देने के बाद उसी में टमाटर छोटी छोटी टमाटर भी काटकर के डाल दी फिर जो है कि उसको एवरेस्ट मसाला थोड़ा सा डालकर के उसे फ्राई कर दिया जब वह बढ़िया से भुना गया तो उसमें दाल डाल के दाल फ्राई बना दिया और उसके बाद जो है कि फिर हमने जो है सब्जी बनाई सब्जी में जैसे बैंगन का सब्जी बनाया बैंगन के सब्जी में पहले हम लोग हम लोग मिलकर के दोनों लोग बैंगन को काटे आलू को काटे पालक खूब बढ़िया से बिन उन करके सफ़ाई से उसको धुल करके काटे उसको करने के बाद तब फिर तैयार करने के बाद तब की कढ़ाई चढ़ाया उसमें तेल आदि मर्चा लहसून जो है खूब बढ़िया से कतनी में काटकर के तेल में डाल दिया पचफोरन डाल दिया उसके बाद जो है कि बैंगन बैंगन और जो है सब्जियाँ जो हमने चीरे उरे थे धुल ऊल के उसको डाल दिए उसको कुछ देरी बाद जो है थोड़ा सा पकने के बाद उसमें पालक डालकर के ढक दिए और जो है जब वह थोड़ा सा आधा चुड़ गया तब हमने पैकेट का मसाला डाला यह जो आता है ना अशोक मसाला उसी उसे डालकर के फिर छोटा छोटा टमाटर काटकर के डालकर के फिर ढक मिलाकर के चलाकर के ढक दिया और ढकने के बाद कुछ देर के बाद नमक डाल दिया नमक डालने के बाद जब वह पक कर तैयार हो गया खूब बढ़िया सुगंध आने लगा तब फिर हरा धनिया था उसको हमने खूब बढ़िया से साफ़ सफ़ाई कर करके धुल करके और जो है हमने अपने देवरानी से कटवाया और कटवा करके आलू में और सब्जियाँ में अपने डाल दी डाल के चलाकर के सब्जी उतार दी बैंगन का सब्जी तैयार हो गया उसके बाद हमने बनाया कढ़ी कढ़ी में हम लोग मतलब पहले बेसन को खूब बढ़िया से मिला लिये पानी में उसको मिला लिये और उसके बाद फिर कढ़ाई चढ़ाया और उसके बाद जो है कि थोड़ा सा उसको मोची बोलते हैं हम लोग जो है मोची बोलते हैं उसको पलटे में रगड़ रगड़ कर थोड़ा सा छाना छानकर के आ फिर तेल तेल पचफोरन यह सब डालकर के फिर प्याज का तड़का दिया प्याज का तड़का देने के बाद मसाला तैयार किए थे हम लोग अशोक मसाला जैसे आदि मर्चा ये सब पीसकर के उसे डाल दिया उसके डालने के बाद उसको खूब भूज ऊज के जो बेसन घुल कर रखते थे उसे डाल दिए हमने उसे डालने के बाद जो है फिर उसे डाल दिए डालने के बाद खूब चलाते रहे चलाते रहे चला रहे इसलिए चलाते हैं कि वह फटने ना पाए आ खूब चलाते चलाते चलाते चलाते जब वह तैसे स्थायी रूप से खौलने लगेगा कुछ देर के बाद तब उसमें नमक डाल कर अपने परिवार के अनुसार पानी डालकर के उसे देखते रहेंगे कि वह बहे ना आ फिर जो मोची झाड़ के रखे रहेंगे उसको डाल देंगे फिर कुछ देर के बाद चु वह जब मतलब पक जाएगा तो कढ़ी भी तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो है कि हम लोग बारा बनाते हैं बारा कचौरी तो बारा के लिए पहले हम लोग मतलब कि एक दिन पहले ही उसको रात में दाल को उड़द के दाल को भे देते हैं भेने के बाद खूब जब फूल जाएगा तो उसको मल के धुलते हैं फिर उसे हम लोग जो है इसको या मिक्सी में पीसे या तो सील पर उसे पीसते हैं पीसने के बाद जो है तब वह है उसमें भी पीसते हैं तो आदि मर्चा लहसुन जीरा हिंग यह सब खूब बढ़िया से स्वादिष्ट वाला चीज़ पीसकर के डालकर के मिला देते हैं फिर उसको गोल गोल बनाकर के उसे हम लोग छानते हैं नमक मिलाकर के तब छानते हैं छानकर के खूब बढ़िया से बारा तैयार करते हैं और पूरी बनाते हैं उसे जो है कि आटा को लेते हैं फिर थाली में उसको सानते हैं तेल का थोड़ा सा मैन दे देते हैं आटे में और अच्छा लगता है हल्का सा नमक डाल देते हैं अजवाइन डाल देते हैं और जो है कि उसको खूब मलकर के तब सानते हैं और सानने के बाद उसे पाँच मिनट के बाद दस मिनट छोड़ देते हैं उसके बाद तब हम लोग जो है उसको तेल में कढ़ाई पर कढ़ाई में तेल डालते हैं फिर तेल को लाल करते हैं लाल करने के बाद गोल गोल पूरी को सुंदर सा बनाकर के उसे छानते हैं खूब सुंदर सा खड़ा मतलब कि फूला फूला पूरी आ जाता है जिसे हम सब लोग अपने परिवार में खिलाते हैं सब बहुत खुश होते हैं और जो है